अस डोगरे होन्ने साढ़ा कल्चर ऐ सलवार कमीच पाना ते जां मर्दें दा साढ़े मर्दें दा कल्चर ऐ एह् पैंट कमीच पाना ते जिल्लै कोई फंक्शन होऐ साड़ी लैह्ंगा लुह्ंगा पाई लैगे ते मर्द साढ़े पैंट कोट पाई लैङन हां बच्चे कुड़ियां होइयां जि'यां कोई लैह्ंगा शैह्ंगा पांङन फंक्शन पर ते घर इयै निक्के मुट्टे कोई अपने सुटू साटू जेह्ड़े सलवार कमीचां सीऐ उऐ लोआन्न्ने होन्ने अस ते साढ़े डोगरें दा कल्चर बड़ा अच्छा लान पाण बड़ा शैल ऐ उं'दा बड़ा गै शैल ऐ डोगरें दा ते ब्याहें कारजें च जाह्गे अस ओह् पान्ने होन्ने गैह्ने पान्ने होन्ने अस गले सैट गले मंगलसूत्तर पान्ने होन्ने कन्ने झुमके बाईं चूड़ियां जनानियें दा जेह्की सुहागन जनानियां होंदियां संदूर बिंदी लिपस्टिक लाइयै रखदियां साढ़े डोगरे कल्चर च बड़ा मनदियां मतलब कि सुहागन जनानियां साढ़े मर्दें दा बी बड़ा शैल कल्चर ऐ ते जिल्ला ब्याहें कार्जें जन्दे अपने भ्रा्ऊ भ्राऊ दा ब्याह् होऐ ते पग्ग शग पाइयै जन्दे सिर शैल प पग्ग लांदे ते जनानियां लैह्ंगा चोली पाई लैंदियां डोगरें दा ट्रडीशन एह् कल्चर ऐ साढ़े दा ब बड़ा शैल कल्चर ऐ डोगरें दा साढ़े दा आहो ते जेह्ड़े डोगरे लोक न ते ओह् बड़े अच्छे होंदे उं'दा लान पाण बड़ा शैल लगदा सारें लोकें शैल लगदा ते